हरिओम दादा एको अर्ज़ु हो मूंखे ॿ लख रुपिया खपंदा हुआ उनजे उनजे एवज़ में मां सोन खणी अचां त उहो तव्हां रखंदा गिरिवी ऐं ऐं घणों व्याज लॻंदो मूंखे थोरो सम्झाईंदा हूं हूं

बरो

सोन त थी वेंदो पर ॿ लख नवे पंजानवे जो वधारे न ॿ लख ते कुझु घटि न थींदो ऐं मुंहिंजो सोन जेको मां तव्हांखे ॾींदुसि उहो सेफ़ त रहंदो न बराबरि बरो ॾाढो आहे

बराबरि बराबरि जा ॿारहें महीने जे उन खां वधारे ई थींदो आहे बराबरि मूंखे ॿ लख त मूंखे ॿ लख त खपनि अरिड़हें महीने लाइ बराबरि

हल्लो अरिड़हें महीने लाइ मूंखे खपनि त मिली वेंदा न दादा हा त मां सुभाणे अची करे सोन खणी थो अचां तव्हांखे जेको बि पेपर ठाहीणा हुजनि ठाहे वठिजो

न न मुंहिंजो सोन ख़ाली सेफ़्टी सां रखिजो बसि एतिरो अर्ज़ु आहे बराबरि बराबरि बराबरि सुठो ॻाल्हि आहे ऐं व्याज बि पोइ चयव अठ अठ टका अठ पॉईंट सठि टका ब बराबरि बराबरि ओके ओके मां भले ठीकु आहे मां सुभाणे अचां थो भले हरिओम